ہندوستان کا سب سے بڑا یا پھر پوری دنیا کا سب سے بڑا جو جو اونچائی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو ہمالیہ پر ہے اور وہ میں ایک دو سال پہلے وہاں پہ دیکھنے گیا تھا اتنی برف گرتی ہے وہاں پہ اتنا تھنڈا رہتا ہے بہت اچھا ماحول ہے وہاں کا وہاں پہ بہت سے اچھے نظارے ہے جو ایک انسان وہاں پر گیا تو اس کو واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا اس کو وہی رہنے کا من کرتا